फ़र्स्ट टाईम मैंने कोई भी प्रोडक्ट मतलब बाय करा है तो वो मोबाइल ही था मेरे लिए और मैंने ये मोबाइल आज से चार साल पहले परचेज़ करा था ऑनलाइन ऐमज़ोन से और ये मोबाइल को मुझे चलाते हुए लगभग चार साल हो चुके हैं पर इसके अंदर अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है इसका जो डिस्प्ले है वो भी आज तलक बिल्कुल सही चल रहा है और बैटरी बैकप भी काफ़ी मस्त है और इसके अंदर जो इंटरनल मेमोरी और रैम जो भी मिली थी वो थी इसके अंदर इंटरनल मेमोरी सिक्सटी फ़ोर जीबी एंड इंटरनल रैम थी इसके अंदर फ़ोर जी बी रैम और मुझे इस मोबाइल को चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है अभी तलक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तो मैं कहूँगा कि पहला मेरा जो प्रोडक्ट था वो काफ़ी अच्छा निकला और और भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे हैं बट इस बारे इसके बारे में डिसकस कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा निकला मेरे लिए और ऑनलाइन भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं बट इतने अच्छे नहीं निकले जितना अच्छा ये निकला और इसके अंदर मैं हर तरीके की एप्लीकेशन गेमिंग वगैरह वीडियो एंटरटेनमेंट मूवीज़ वगैरह सब यूज़ करता हूँ पर कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है और मुझे इसका एक्सपीरियंस करते हुए काफ़ी अच्छा लगता है